भोजन में सबसे व्यवस्था हम लोग का खाने पीने का है तो सबसे अच्छा प्रेमी हमारे लिए भोजन पूछा जाए तो हमारा मीट भात हम खाते हैं सबसे प्रेम से और उसमें सलाद रहना चाहिए सब कुछ रहना चाहिए तो मीट भात हम खाते हैं इस दरगाह से आप एक तारीख आ रहा है एक तारीख को हम लोग पार्टी मनाएंगे उसमें मीट भात खाएंगे और सलाद खाएंगे और होटल हो गया होटल से भी हम मांगते हैं खाना ऑनलाइन ओभी खाते हैं ज़्यादा हम मीट भात ही पसंद करते हैं ऐसे खाना तो सब दिन मीट भात खाएंगे तो कहाँ से होगा उसके लिए मैं भात दाल सब्जी ओ भी खाते हैं और रोटी दाल सब्जी ओ भी खाते हैं और मछली भी खाते हैं हर प्रकार का भोजन हम करते हैं हम कोई चीज का ऐसा नहीं है जो नहीं करते हैं जैसे बत्थु का साग हो गया हम लोगों को खेत में उभरता है उ साग भी खाते हैं पालक हो गया पालक भी खाते है मूली हो गया मूली भी खाते हैं गाजर हो गया गाजर भी खाते हैं हर प्रकार का भोजन करते हैं मगर सबसे हमारे लिए प्रिय माना जाए तो मांस भात नहीं तो मीट भात ही है और वही खाना हम ज़्यादा पसंद करते हैं और हम खाना सब कुछ खाते हैं कोई चीज ऐसा नहीं है जो हम नहीं खाते हैं और हर रंग का सब्जी हो गया जैसे आलू गोभी हो गया कभी मटर आलू हो गया कभी आलू परुर हो गया कभी आलू भिंडी हो गया